क्वेस्चन छै जे अहाँके गाममे ककरो कोनो अंग कैप्चर भऽ जाएत तऽ कि होयत हमरा सबके गाँवमे जेना ककरो एक्सीडेन्ट भऽ गेलै या ककरो हड्डी टुटि गेलै गिर पड़लै तऽ ओकर इलाज जेना हमरा सबके गाँवमे प्रैक्टिस करै वाला डॉक्टर रहै छथिन अपन क्लिनिक खोलने रहै छथिन सबसे पहिले ओकरा लग लए जाए कऽ ओकरा देखाबैके बाद ओ इलाज करथिन और इलाज करैके बाद जे हिसाब सँ अगर ठीक भए गेलै तऽ बहुत सुन्दर बात तऽ बहुत निक बात नहि अगर हुनका समझमे नहि एलै या हुनका सँ नहि ठीक भऽ सकलै तऽ कोनो गाड़ी कए कऽ कोनो चीज कए कऽ हुनका सहमतिके हिसाब सँ बढिआँ हॉस्पिटल या जतऽ ओ कहथिन सरकारियो हॉस्पिटल होइ छै आइ काल्हि सरकारियो हॉस्पिटल मे बहुत बढ़िआँ इलाज होइ छै तऽ ओहो ठाम लऽ जाकऽ मतलब हुनकर इलाज करबाबै छियै और इलाज करबा कऽ आ ठीक करबाबै छी